मानोमोन ऐ जैग्य होनाय बिमायाथ' बे थालिर नांगोन आफेल आंगुर आरो नासपुति होयोबा होबाय थाइजौ फिथाइ फिथाइ सामथाइ बिबार बिलाइ फिथाइ सामथाइ नांगौ जैग्ययाव बाव नांगोन आफेल आंगु नासपुति आरो दाथ' कमला गैया मेसेङावसो कमला मोनो बेखौ नांगौ आरो हो तायेमा फुंनि आटता नईता बेहाय मोजां आटता नईता आर होनो हायोबाथ' छाटतानिफ्रायनो आरामब' पुजाया जैग्यया हायाबा बे आटतायावनो होदो आटता नईता बे ताइमखौ बारायाथ' बिषथिबार बिषथिबार आरो शुक्रबारफोर बुधबार बिदियाव होदो बे शनिबार मंगलबारनात' ग्रह'निसो नालाय न'खर शान्तिबाथ' बे बिषथिबारानो जाहैबाय बा शुक्रुबार न'खर शान्ति होनाय हो शान्ति होगोन न'खर शान्तिबाथ' बिषथिबारावनो होदे शक्रबार बिषथिबार न'खर शान्तिया फुंनि आटता छाटता आटता बिदियावनो हो थाइजौ बिलाइ बेहेल बिलाइ बिबार बिबार होदे खोनायाखसै आङो ओहो ना बेदर मोनजाया जैग्य होखालि मिरामिचसो थानांगौ जेबबो मोनजाथारा जेब्लानाखि जैग्य जोबबाय होनबा मा जानो जादो साहा लोंनोबाबो ना बेदर मोनजाया

औ दे जाबाय दोनबाय